जैसे कि गहूम गहूम उगाउ केली कटली ओहिमे बेच कर ओहिमे फायदा है आओर धानमे ओ फायदा है कटली बेचली ओहिमे फायदा है अभी बैगनके पेड़ लगा लै छी बैगन फड़ै छै उ बेचै छी ओहिमे फायदा है आओर आमके समयमे आमके पेड़ है ओहिमे गाछ वृक्षमे से ओहिमे सँ फायदा है जे आम बेचै छी ओहिमे फायदा है आओर जे फायदा है गहूमके टाइममे गहूमके फायदा है धानके टाइममे धानके फायदा है आमके टाइममे आमके फायदा है